میری پیشہ ورانہ زندگی تدریس ہے اس کے علاوہ جو میر ے مشغولیات ہیں اور میں میں جو ہے اسلامی وڈیوز بنانا یوٹیوب پر میرا چینل ہے صدائے نعمانی کے نام سے جس پر میں اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اور جن ویڈیوز کا کنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اخلاقی اصلاحات اور دینی اصلاحات معاشرتی اصلاحات پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میرے جو دوسری دلچسپی ہے وہ ہے کرکٹ میچ کھیلنا جو کہ میرا بہترین مشغلہ رہا ہے تو عصر کی نماز کے بعد سے مغرب سے کچھ پہلے تک میں کرکٹ میچ کھیلتا ہوں اور اس میں بلے بازی بھی کرتا ہوں اور گیند بازی بھی کرتا ہوں کیوں کہ ایک آل راؤنڈر کے حیثیت سے میں بچپن سے جانا گیا ہوں تو یہ میرے بہترین دو مشغلے ہیں اس کے علاوہ مضامین کو اچھوتے اور انوکھے انداز میں لکھنا ایک نئے انداز میں تھوڑا دلچسپ انداز میں لکھنا بھی میرا بہترین مشغلہ ہے تو میں ایک عام بات جو ہوتی ہے جو مشہور ہوتی ہے لوگوں کے درمیان اور سادے اسلوب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو میں اس میں کچھ رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس میں رنگینی پیدا کر کے میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں